کھیل کھیلنا چاہیے پڑھنے کے شاتھ شاتھ کھیلنا بھی چاہیے پڑھائی جتنا ضروری ہے اتنا ہی انسان کو کھیلنا بھی ضروری ہے جیسے پڑھتے ہیں جتنا دیر میں دو تین گھنٹہ پڑھائی میں من لگاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک گھنٹہ ہم کھیل بھی لیں گے تو اس سے ہمارا دماغ فریس رہے گا دماغ الجھن میں نہیں رہے گا جتنا پڑھیں گے اتنا بھی پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیلنا بھی ضروری ہے یہ نہیں ہے پڑھائی کرو ہمیشہ اور کھیلوں مت انسان کو زندگی میں تندرست رہنا ہے تو ہر ایک چیز کرنا ہوگا جیسے کہ طبیعت خراب ہوتا ہے تو انسان اسی میں لگے رہتے ہیں من کو طبیعت ہی میں لگا کے رکھتے ہیں من سست رہتا ہے تھورا سا بیمار پڑتے ہیں سست رہتے ہیں اس نہیں سونا نہیں ہے تھوڑا سا اگر بیمار پڑے تو تھوڑا سا اس کو ہٹا کے کچھ کوئی کھیل سا کھیل لیے جیسے کہ لڑکا ہے تو فٹ بال گیم کھیل لے چری چھکا کھیل لے کچھ بھی کھیل لے تو اس سے دماغ فریش رہتا ہے پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیلنا بھی ضروری ہے ہمیشہ پڑھنے میں ہی نہیں لگے رہنا چاہیے کھیل کھیل زندگی کا زندگی میں کھیل کود کرنا چاہیے کھیل کود سے ہی کھیلنے سے دھوپنے سے دماغ فریش رہتا ہے تندرست رہتے ہیں صحت پہ صحت بہت ہی اچھا رہتا ہے تندرستی رہتا ہے ہمیشہ پڑھائی لکھائی میں ذہن لگانے سے پڑھائی لکھائی کرنے سے نہیں ہوگا اس کے ساتھ ساتھ کھیلنا بھی ضروری ہے کھیلنا بہت ہی ضروری ہے صحت کے لیے صحت کو تندرست رکھنا ہے تو اس کے لیے ہم جیون میں ہمیشہ ہر ایک چیز کرنا چاہیے